हाँ मुझे पृथ्वी सब से ज़्यादा पसंद है क्योंकि पृथ्वी पर काफ़ी तरह के साधन हैं और सभी प्रकार के यहाँ पर मनुष्य हैं सभी हमारी ज़रूरतों की पूर्ति हो रही है जिस से मुझे ये ग्रह काफ़ी पसंद आया और यहाँ पर जीवन जीने की पूर्ण स्थिति है जहाँ लोग जीवन यापन कर रहे हैं और यहाँ के लोगों का वायुमंडल और पर्यावरण मुझे काफ़ी अच्छा लगा लोगों की बात लोगों की बातचीत और परिवहन साधन जल साधन एयर साधन मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं और इस लिए मुझे पृथ्वी ग्रह काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर पानी की भी भरपूर मात्रा है ऑक्सीजन भी ख़ूब है काफ़ी सुविधा है इन से मनुष्य को कभी किसी भी अन्य जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी अन्य ग्रह पर वो सारी सुविधाएँ पृथ्वी पर है इस लिए मुझे ये पृथ्वी काफ़ी हद से ज़्यादा पसंद है